जी हाँ कौन जी हाँ और हमारे यहाँ सब तरीके का खाना मिलता है चाहे वो नॉन वेज या नॉन वेज कुछ भी खाना हो सब सही का मिलता है हाँ हाँ जी हाँ हाई क्वालिटी मिल जाती है हाँ खूब अच्छे से हाँ टेस्टी बहुत अच्छा होता है हेल हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है हाँ सब चीज़ डालते हैं आप कितने लोग आ रहे हो कब तक आओगी सुबह से हमारे सर छः बजे से लेकर शाम बारह बजे तक इसमें पार्किंग वगैरह भी है और इसमें खाने खुले में खाओ चाहे खुले में नहीं आप बंद कमरे में खाओगे तो बंद कमरे में यहाँ पर पानी वगैरह खूब प्योर मिलता है और सब चीज़ की फैसिलिटी है हाँ बहुत अच्छी बनाते हैं यहाँ के वर्कर्स आप नू वाले हो में फिक्र बेफिक्र रहिए क्योंकि यहाँ का सामान बहुत अच्छा है एण्ड टेस्टी बनता है आइये आपको हमारे होटल में स्वागत है नहीं डेली डेली यूज़ करते हैं डेली यूज़ होते है आप खाने के बाद कुछ मीठा भी लोगी हाँ सब चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर आपको हाँ आप आइये और आकर देखिए आपकी आँखों से नहीं बहुत बड़ा है कम से कम डेढ़ सौ टेबल लगी हुई हैं और इसमें ऐ सी वगैरह सब है आप बहुत ज़्यादा गेस्ट हैं हाँ हाँ आप आइये तो सही एक बार एक बार आओगे फिर बार बार भी आओगे आप बंदे में खाना खाना पसंद करोगे या खुले में जी हाँ ऐसे ही हम जैसे आप चाहोगे वैसी व्यवस्था कर सकते हैं अभी आकर जैसा आप चाहोगे वैसे अभी लग जाते हैं व्यवस्था करने में हाँ जी ओके हाँ ऐसी कोई बात नहीं है